हैलो जी मैम बताइए क्या हमारी बात रामा स्टेशनरी शॉप से हो रही है जी मैम मैं आकाश सिंह सीलकाटन शक्तिनगर से बात कर रहा हूँ मुझे आपकी स्टेशनरी शॉप से कुछ स्टेशनरी के सामान लेने थे जी मैम हमें आपके यहाँ से कुछ स्टेशनरी के सामान चाहिए जैसे पेन टेप सिज़र एवं मैम पंचिंग मशीन चाहिए थी

जी मैम तो मैं आपको अपना बजट बता देता हूँ उसके अनुसार क्या आप हमें किसी भी प्रॉडक्ट की अच्छी कम्पनियां बता पाएंगी जैसे मैम हमारे पेन का बजट जो है मुझे टोटल दस पेन चाहिएं तो मैं एक पेन पे तीस रुपए खर्च कर पाउँगा मैम तो क्या मुझे या फिर बटरफ़्लो के पेन आपके यहाँ से मिल जाएंगे जी मैम और हमें बटरफ़्लो के डॉट पेन चाहिए जेल हमें नहीं चाहिए जी मैम और हमें आपके यहाँ से दस अच्छे सिज़र्स चाहिए जी मैम क्या आप सिज़र का दाम बता सकती हैं जी मैम और आपके यहाँ से जो मैम पंचिंग मशीन चाहिएं क्या वो आपके यहाँ मिल पाएंगी मैम मैम क्या आप ये दोनों का रेट हमें बता सकती हैं जी मैम जी मैम क्या इनके साथ हमें कुछ डिस्काउंट भी मिल पाएगा जी मैम तो हमें टोटल आपके यहाँ से पंद्रह पंचिंग मशीन चाहिए जी मैम क्या आपके यहाँ आपके रामा स्टेशनरी शॉप से हमारे घर तक आने के लिए कोई होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है जी मैम आपके यहाँ इन प्रॉडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए क्या होम डिलीवरी की एक्स्ट्रा चार्जिज़ भी लिए जाते हैं जी मैम क्या आप बता सकती हैं कि आपके यहाँ के होम डिलिवरी के कितने चार्जिज़ देने पड़ेंगे जी मैम आपके यहाँ पैसे को भुगतान करने के लिए क्या ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध है क्या जी मैम तो हम आपके दुकान पे रामा स्टेशनरी शॉप में ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान कर देंगे आप हमारे सारे प्रॉडक्ट को हमारे स्थान पर डिलीवर करवा दीजिएगा जी मैम जी मैम धन्यवाद